आसाम हारिमु होन्नानै बुङोब्ला जोङो आसामाव बयनिख्रुइ गाब गोनांसिन हारिमुवानो जाहैबाय बर'नि हारिमु ओह बागुरुमबा बैसागु मोसानाय ओह आरो आसामनि बे हारिमुवा जोंनि बाथौ धोरोमजोंबो लोब्बा दङ जेरैहाय ओह धोरोमाव बाथौ धोरोमाव जेरै खेराइ मोसानाय बेबो हारिमुयाव गोलैयो खेराइ मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय दाव थै लोंनाय मोसानाय ओह गराइ दाब्राइनाय बेफोर गासै जोंनि बर' बाथौनि खेराइ फोरबो जों लोब्बा दं

जोङो जोंनि बे बर'नि हारिमुखौ गुबुन हादोरनि एबा गुबुन मानसिफोरनो गुबुन हारिनि मानसिफोरनो फोरमायनोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ मोजाङै गाब गोनां एबा जाफुंसार बिथिङाव जों लाबोग्रोनांगोन बिनिफ्राय जोंनि हारिमुनि जे गान्नाय जोमनाय दख'ना जोमबायग्रा फास्रा बेफोरखौ जोङो जेब्लाबो ओह गान्नांगोन आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो गोदोनिफ्राय जेरै लानानै फैदों बि हारिमुखौ जोङो रं बिरं एक दम गाब गोनाङै जोङो मोसानानै एबा मेथाइ खननानै ओह गुबन हादरफोराव ओह दैथाय हरनो नांगोन अब्लासो गुबुन हादरनि गुबुन हारिफ्रा जोंनि आसामनि बर'फोरनि हारिमुखौ गुबुन हादरनि गुबुन हारिफोरा नुनो मोनगोन आरो मिथिहो मिथिनो हागोन